कोस्ट चुकाने लगे दोनों हैलो अच्छा सर सर मैं बहुत परेशान हूँ सर दिमाग़ मेरा दिमाग़ ही काम नहीं करता सर क्या बताऊँ सर सर ये बस ये दो महीने पहले की बात है सर मुझे छोड़ के चली गई सर स जी सर सर मैं सर सर मैं कौन वो मैं प्रिंस बोल रहा हूँ सर पेसेंट

जी सर जी सर जी सर जी सर बिल्कुल मैं यही करूँगा अब सर पहले तो अकेले ही रहके ख़ुश था सर

हाँ सर अब एक नई मित्र मिल गई सर आयुषी नाम है उसका वो अच्छी है जी सर जी सर सैर करूँगा सर अब मैं सैर जी सर

सर जब मैं सोता हूँ सर ऊपर देखता हूँ सर तो पंखे चार दिखते हैं सर एक पंखा रहता है जी सर वो बहुत सर ऐसे लोग आते हैं सर क्या करूँ अब मैं हाँ अच्छा जी जी सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर बिल्कुल करूँगा मैं प्रयास जल्दी मिलेंगे सर अब जी सर धन्यवाद ऑल द बेष्ट सर